आजुक दुनिआमे मैथिली भाषाक सामने चुनौती अछि चुनौती इएह अछि कि प्राइमरी इसकुलके जँ हम बात करी ओहि सभमे मैथिली भाषा के कोई टीचर नहि मिलै अछि आओर नहि एहन तरहकेंँ कोइ ट्युटर छै कि बच्चाकेँ मैथिली भाषाके जानकारी बताबै कि शिक्षित करै मैथिली भाषामे बहुत तरहके चुनौती अछि मैथिली भाषामे आओर रिसेन्टली किछु दिन पहिले से ही मैथिली भाषाके अन्तर्गत टुेल्व्थ मे नाइन टेंथ मे एहन तरहके एकरा सिलेबस मे सम्मिल्लित करलक हन सरकारके द्वारा करल गेल यऽ लेकिन मैथिली भाषाके फिर भी अभी भी बहुत चुनौतीके सामना करऽ पड़ि रहल अछि आओर बहुत सारा प्रॉब्लब छै मैथिली भाषा लोक हालाँकि घर परिवारमे बजै अछि मैथिली भाषा अपना जेना टुटी फुटि लोक बोलैया बोलि लैया लेकिन शुद्धि नहि बोलैया शुद्ध बोलैके लिए ओकरा तऽ अच्छासँ ग्रामर के अध्ययन करऽ पड़त या फेर इसकुली शिक्षामे ओकर शिक्षा लिए पड़त टीचर से आओर शिक्षा तभी मिलत जब अहाँ ओकर बहाली करबै ओहन टीचर के ओहि इसकुलमे तभी शिक्षा ग्रहण कए सकै छी